جی ہاں میں نے ریلے ریس میں کئی بار حصہ لیا ہے ریلے ریس فیلڈ اور ٹریک کے عالم میں ایک دل لبھانے والا مقابلہ ہے یہ مقابلہ ٹیم ورک دوستی اور جماعتی کوششوں کا اظہار کرتا ہے یہ پرجوش مقابلہ کھلاڑیوں کے درمیان مشارکت یکجاہت اور منسلک کارگردگی کی تلاش کا نمائندہ ہے ٹریک کے باہر ریلے ریس متوانیت اور متبادلے متادلہ حمایت کے وہ منافذ کا مظہر ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مداخلت کرتا ہے یہ مقابلہ جیتنے پر ایک بار مجھے پانچ ہزار روپیوں کا انعام ملا تھا میرے اسکول کے پی ٹی کے استاد ہی میرے کوچ تھے اور انہیں کی مدد سے میں وہ مقابلہ جیت سکا